मूंखे यू एस अमेरिका वञण जे लाइ वीज़ा जी ज़रूरत आहे त इन करे मूंखे मूंखे जेको इनजी एम्बेसी हूंदी आहे उन में मूंखे पंहिंजा इंनकम सां संबंधित जेतिरा बि मुंहिंजा आई टी आर हूंदा आहिनि जेतिरी मुंहिंजी इंकम जी प्रूफ़ हूंदी आहे या जेका बि इनसां गॾु संबंधित जेतिरा बि काॻर हूंदा आहिनि उहे सभु जमा कराइणा पईंदा आहिनि छाहे करे छोकि उतां जी जेकि सरकार आहे उन के हिकिड़ी सुनिश्चिती खपंदी आहे कि तव्हां हितों जो निवासी सां गॾु गॾु तव्हां जो एतिरो छा मजबूती आहे तव्हां जे धन में तव्हां जे व्यापार में कि तव्हां उन शइ खे एतिरो तव्हां वञी करे अफ़ॉड करे सघंदा आहियो अचु वञ जो ख़र्चु या हुते जेको तव्हां जोकि पंहिंजे देश खां ॿिया मुल्क़ ॾाढा घुमण फ़िरण में काफ़ी महांगा हूंदा आहिनि जंहिं वजह सां हिते सरकार पंहिंजी सुनिश्चिति चाहींदी आहे छा हे वञण खां पोइ हुते रही त न पाईंदो या हे घुमण जे लाइ त वञे थो या कंहिं पंहिंजे मिट माइट यार वटि कुझु महिननि जे लाइ त वञे थो ईअं त नाहे कि उहो हमेशह जे लाइ उते रहण जे लाइ वञे थो जंहिं वजह सां सरकार असांखां सॼा असांजा क़ागज इंकम प्रूफ़ बिजनिस हर शइ जो हिकिड़ो ब्यूरो वठंदी आहे ताकि हू पाण खे हिकु अश्योर करे सघे कि हे पंहिंजा घुमणु फ़िरणु कम करण पक्ष में आहे या हर कंहिंजे पंहिंजे उनजे लाइ त इहो ॾाढो ज़रूरी आहे अॼु जी डेट में जमा करणु बग़ैर इन जे तव्हां के कोई बि वीज़ा जो क़ागज तव्हां खे न मिलंदो आहे जबकि हू रिजेक्ट थी वेंदो आहे